میں اپنے شاٹس کو لینے کے لیے

طریقہ اختیار کرتا ہوں ایک میں اپنے دائیں طرف ایک اپنے سامنے اور ایک بائیں طرف کیمرے لگاتا ہوں اور اس کے ذریعہ میں شاٹس لیتا ہوں پھر اس شاٹش کو لینے کے بعد میں تینوں کو کام وام تینوں کا موازنہ کرتا ہوں اور ان موازنہ کے بعد جو سب سے اچھی لگتی ہے جو شاٹ اچھی لگتی ہے اس کو میں اس کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور اور اگر تینوں ہی اچھی ہوتی ہے تو تینوں کو ہی ایک اچھے سے اس میں مرصع سازی کر کے اس کو دلکش بنا کر کے میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے زندگی کے لمحات اپنے شاٹس جو ہے پتا رہتے ہیں